हां तुस डोमीनोस तु बोला करदे ओ अच्छा अच्छा असें ना पिज्जा आर्डर कीता डामीनोज तु एह् अल्ले होएआ मिकी कोई मसां ई पंज दस मिंट्ट होऐ न कीते दे ते में दो पिज्जे आर्डर कीते दे न इक कार्न आह्ला कीते दा इक मगीटिया कीते दे ऐ ते इक होर कीते दा ऐ ओह् मेरी आईसक्रीम टाइप कीती दी ऐ कोई ओह् पिज्जा नी ऐ पर ते में नां ओह्दे च थोह्ड़ा में चाह्न्नां कि ओह्दे च जेह्ड़ी चीज ऐ ओह् थोह्ड़ी ज्यादा पाई जाए ते जे तुस टापिंग करदे नी कार्ने दियां ओह् बी थोह्ड़े मते पाउड़ेओ फ्ही शैल कन्नै ओह्दे च चटनी लाइयै मतलब शैल बेक करियै भेजेओ ते ओह्दे च गंढा बी सुट्टेओ मरगिटिया च तुस पांदे नी ओह् गंढा गंढा बी पाएओ ते मरगीटिया च ते ऐक्सट्रा ओह् पाएओ मती ओह् पाएओ चीज पाएओ ते होर केह् केह् ऐ थोह्ड़े कोल आईटमां होर केह् केह् रक्खी दियां थुआढ़े रैस्टेरैंट च मोमोस हैन न थुआढ़े तंदुरी मोमोस चाहिदे सानूं इक प्लेट चाहिदी ते होर केह् केह् ऐ तुस मिकी कोल्ड ड्रिंक ते लिक्युड च दस्सो हां तुस मिगी पानी रूपै च कोई चीज ऐ ते दस्सो सूप ऐ तरी आह्ला इक तरी सूप बी करी ओड़ो में आर्डर च पाई नी ऐ ते तुस पाई ओड़ेओ ओह्दे च बी ते फ्ही पिज्जे च मिगी पिज्जे कन्नै शैल ओह् बी भेजेओ आरगैनो जेह्ड़ी होंदी नी ते रैड चिली बी भेजेओ कन्नै ते एह्दे च शैल कार्ना पाएओ ते चीज बी पाएओ ऐक्सट्रा ते कन्नै मिगी इक प्लेट तंदूरी मोमोस ते इक प्लेट नूडल्स भेजेओ ते कन्नै सूप बी भेजी ओड़ेओ पर किन्ना टाइम लागे सूपे च शैल मिर्च नी होनी चाहिदी निक्की निक्की मिर्च पाएओ घट्ट पाएओ ते मोमोस बी ठीक ठीक रक्खेओ ते मोमोस बी शैल होने चाहिदे मतलब तंदूर तंदूर शैल करेओ उसी मरच मुर्चां बी शैल पाएओ